जैसे कि हमारे यहाँ धान बोये जाते हैं जैसे कि धान चावल की खेती है गेहूं की खेती होती है हमारे यहाँ तो जब हमारे यहाँ गेहूं की खेती कब होती है ठंडियों में होती है और हो और जब वो धान बोये जाते हैं तब हमारे यहाँ वो गर्मियों में और जंडी बजरा चरी जो चरी है वो जैसे कि हम लोग अपने जो पक्षी या जो वे भैंस गाय पालते हैं तो उनके लिए हम ये चरी वरी जो चारा वारा है ये हम लोग बा बैते हैं तब वो लोग खाते हैं और जैसे कि गेहूं हैं गेहूं बये तो गेहूं गेहूं पानी लगाते हैं अगर बारिश हो गई तो बहोत अच्छी खेती हुई वरना पानी लगाना पड़ता है तो पानी लगाने के बाद जब हम लोग गेहूं काट के लाते हैं तो उससे हमें चारा मिलता है जो हमारी गाय भैंस हैं बकरी हैं ये हैं वो तो उन लोगों के लिए चारा वो रहता है और हमारे यहाँ जैसे कि कुछ पक्षी होते हैं जब ठंडियाँ मा होते हैं जब ठंड में यहाँ लाएं तो वो नहीं यहाँ पे नहीं मलतब पल सकते और जो कुछ होते हैं जो ठंडी गर्मियों दोनों सह लेते हैं तो हम लोग यहाँ पाल सकते हैं जैसे भैंस हो गई है या गाय बकरी है तो ये सब है तो ये सब है यहाँ हम पाल सकते हैं यहाँ और जो उर्द उरद हैं उरद हम लोग कब पाल कब बाते हैं जब खूब बारिश होती है बारिश या जैसे बारिश नहीं हुई तो हम लोग रास्ता देखते हैं कि बारिश यहाँ होएगी तो हम लोग उरद बएंगे तो जब बारिश नहीं होती है तो हम लोग पानी लगाने के बाद तो उर्द को डालते हैं और या मतलब उर्द की खेती कर ली जो बारिश हो गई ज़्यादा तो हमारी फसल भी खराब हो जाती है उससे तो हम लोग फिर फिर अपना हम कुछ और सोचते हैं कि चलो धान लगा लेते हैं तो उसमें भी सोचते हैं कि चलो हम धान की उस उस उसमें भी रास्ता देख लेते हैं कि हाँ हो सकता है शायद बारिश हो जाएगी तो हम उसमें धान बएंगे क्योंकि हम लोग अपना अपना बीज को सोचते हैं कि हाँ हमें पैसे न लगाने पड़े ऐसे ही बारिश हो जाए क्योंकि किसान है न किसान तो सोचते हैं अपना ही भला सोचेंगे न कि इसमें पैसे न लगे तो सबसे ही अच्छा है तो हमारी खेती भी अच्छी हो हमारी खेती भी अच्छी नहीं होती है तो हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जुंडी है जूं जुंडी है बाजरा है ये ये सब ये सब लगा लेते हैं इससे हमारा गुजारा हो जाता है हमारा होता है हमारे परिवार का सबका चल जाता है इससे औ और हमारे यहाँ जैसे कि भैंस हैं तो उनको हम चरी कब देते हैं जब जब गेहूं वो जब धान वान लगते हैं तब हम लोग ये बा लेते हैं कुछ चारा वगैरह बा लिया तो उससे हमारा इससे हमार चलता रहता और जबसे ये कि नहीं कुछ जुगाड़ है या कुछ है गाय भैंसों का तो हम लोग चारा ढूँढने निकल जाते हैं कभी किसी के खेत में चले गए कहीं किसी के खेत में चले गए तो उनके खेत से काट लाते हैं तो हम अपने गाय भैंस का पेट पालते हैं जब हमारी गाय भैंस खाती हैं पीती हैं तो हमें हमें दूध भी देती हैं उससे जब हम खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं जब हम खेती ही नहीं करेंगे तो कैसे जब खेती करेंगे तभी गाय भैंस पाल पाएंगे हाँ कुछ कुछ जैसे बाहरी भी होती है भैंस होती हैं या कुछ है तो उनका उनका खान पीन अलग होता है वो बाहर होती हैं तो उनका खान पीन अलग होता है तो हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता है उनके लिए क्या करें किसान जो हैं किसान की मतलब किसान बहोत बहोत बहोत परेशान भी रहता है कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं अगर अगर मौसम सही है तो हम सोचते हैं कि हाँ मौसम चलो सही है तो हम इसमें कुछ लगा सकते कर सकते अगर हमने जैसे कि धान हैं जैसे या बाजारा है ये सब आषाढ़ में बा जाता बाजरा जोंडी और जो चरी है ज ये भैंसों का सबका चारा होता है तो वो हम आषाढ़ में बा लेते हैं हमने बो लिया जब हुआ तब काट के खिला दिया और जैसे गेहूं बाज वो क्या है जो उरद है उरद भी जैसे हम गेहूं हैं ठंडी में होते हैं तो हम लोग इन्तज़ार करते हैं कि गेहूं ठंडी में बएंगे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे गर्मी गर्मी में कटते हैं गर्मी में काट के उनको फिर लगाते हैं फिर जैसे उसमें

जो भूसा है भूसा को घर लाके उनको इकट्ठा करके फिर हमारे जो घर में जो जानवर हैं उनको खिलाते पिलाते हैं उनके लिए हमारा चारा हो गया फिर हम दो महीने फिर वेट करते हैं कि हाँ कि अब हमें दूसरी फसल क्या करना हैं जैसे उरद उरद करना है सोचते हैं पहले उरद करें या धान लगाएं तो ज़्यादातर तो हम धान लगा लेते हैं धान हैं या उरद बा बारिश के मौसम में तो धान तो होते ही नहीं हैं इतने अये वो उरद अगर बारिश हो गई ज़्यादा तो नहीं हो पाया